हम अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमारे आसपास के सभी घरों में सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप गीला सूखा कचरा सब अलग अलग रखें अपने घर में एक डब्बा रखें उसमें डालें और हमारे आसपास जितनी जगह खाली रहती है लोग वहाँ पर कचरा फैलाते हैं उसको हम रोज़ साफ करने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि आप यह कचरा ना फैलाएँ और इस कचरे को कचरे की गाड़ी आती है उसमें रखें और हमारे आसपास अगर ऐसा कुछ हमें लगता है गंदा तो हम उसको रोज़ साफ करने की कोशिश करते हें और लोगों से भी अधिक से अधिक अपील करते हैं कि अपने को अपने मोहल्ले को साथ साफ सुथरा रखना है साफ सुथरा रखने से यह फ़ायदा है कि हमारे घर के आसपास गंदगी न हो गंदगी से बीमारियाँ न फैले और हमारे बच्चे उस गंदगी में खेलेंगे तो बच्चे बीमार होएंगे इसलिए हम अगर अपने आसपास अगर साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे बच्चे वहाँ खेलेंगे तो वह बीमार नहीं होंगे यही एक अच्छी पहल रहती है और स्वच्छ स्वच्छता बनाए के रखने के लिए हम अपने आसपास सभी लोगों से यह अपील करना चाहते हैं और सभी को जागरूक भी करना चाहेंगे क्योंकि अगर अपना मोहल्ला अपनी गली अगर साफ रहेगी तो धीरे धीरे हमारा देश भी साफ सुथरा रहगा और सब लोग स्वस्थ रहेंगे